माइ गायनाया नांगोलजों हालेवनानै बे लहानि फाल दं बेजों नांगोलाव बे लागायनानै माबानानै बेजों एवो ओमफ्राय माबा उनथिं खाहैनानै ओमफ्राय सामार होबावनांगौ बरआव गायनांगौ गायनायावबो बुरजा मानसि नांगौ ओमफ्राय आलि खोनानै आलि खोनानै बेनिफ्रायसो गायनांगौ ओमफ्राय सान्द्रि नांगौ सानद्रि नांगौ संग्राइ नांगौ ओमफ्राय मारा होनो हानानै माइखौ हानानै आबादखौ मोनबाय माइखौ ओमफ्राय मारा होनानै ओमफ्राय बाव सिबनांगौ मोजांयै ओमफ्राय ज' दोननानै माबा नांगौ सोनांगौ बाख्रियाव खासिजों हायो माइया खासिजों हायो माया ओमफ्राय मारा होनांगौ दाथ' आरो मेसिनसो ओंखारबाय दा बै मेसिनजों होबाय गोदोनाथ' मोसौजों माबायोमोन मारा होबाय बेनो मेसिनजों ज' खालामनानै थिखांबाय माइ हानानै बावखाजों रोगायो ज' दामायो दुब्लियाव ओमफ्राय बेनिफ्रायसो ट्रेक्ट'रजों थिखाङो न'आव लाबोयो ओमफ्रायसो मारा होगोन मेसिनजों मारा होगोन ओमफ्राय ज' दोननानै बेनिफ्रायसो थिखांगोन